दस्त ठीक करबा लेल जेना घरक घरेलू उपचार मे सब ई छल जे जेना जमाइन के अपन हथेली पर राखि कऽ जेना खैनी के लोक चुनाबै छै ओना नून आउर जमाइन के मिलाकऽ लोग ओकरा चुनाबै छै आओर अभी भी खाइ छै हमहुसभ खाइ छी अभी भी अगर दस्त वगैरह पेट सब किछु खराब होइया तऽ आ जेना पेट मतलब दस्त बार बार आबै छै तऽ बहुत कमजोरी भी भय जाइ छै तऽ हमसब नमक पानि चिन्नी मतलब जेना ओ आर एस के घोल होइ छल तहिना हमसब नमक पानि चिन्नी के अथि उपयोग करै छियै अपन कमजोरी सबके मिटाबए कऽ लेल यही जेना हमरा सबके दाँत सऽ पहिले बहुत ज्यादा दस्त भऽ जाइत रहै दस्त बहुत आदमी के नही भी होइ छै तऽ ओकरा सबके दालि के मतलब गरमागरम दालि के मतलब सिठ्ठी छोड़ि कऽ पानि पियाबैत रहै दादी सभ हमरा सबके अभी भी पियाबै छै बहुत अच्छा मतलब ई उपचार छियै एकटा तऽ दालि के पानि हमसब पीबै छियै अभी भी अगर मतलब दस्त बहुत जादे भऽ जाइ छै या दस्त अगर नहि होइ छै फिर भी आओर दस्त अगर बहुत जादे हुए लागै छै फिर भी आओर बहुत सारा एहन एहन छै जेना अभि निम्बु पर कुछ मसाला लगाके चटवाबैत रहै दादी अभी भी चटवाबै छै तऽ ओ बहुत अच्छा इलाज छै ओ जाकऽ दस्त के अगर बहुत ज्यादे होइ छै तऽ मतलब ओ चटबा दै छै तऽ ओहि सऽ किछु आराम मिले छै आ ई सबसे कुछ जादे दस्तके मतलब ई सब ठीक होइ छै